جی مجھے وہاں سے تھوڑا کھانا وانا چاہیے تھا تو آپ کے یہاں کیا کیا اُپلبدھ ہے جی ہمیں شورما چاہیے تھا قورمہ جی جی جی جی وہی مطلب آپ کے پاس دونوں چیزیں اُپبلدھ ہیں آپ ڈیلیوری بھی کرتے ہیں او اچھا اچھا جی تو آپ کے یہاں اِس کا شورما رولس کا پرائز کیا ہوگا اچھا اچھا تو اِس کا ٹیسٹ کرنے کا کوئی چارج وغیرہ بھی اچھا اچھا یہ بات ہے ٹھیک ہے وہ شورما رولس اے ون فورٹی نائن کا آپ دے رہے ہیں

اور ٹیسٹ کرنے پہ ایک دے رہے ہیں جی جی اچھا ہم کسٹمر تو ہمیں ایک ٹیسٹ چاۓ ایک شورما روسٹ چاہیے تھا تو آپ ڈیلیوری کروا سکتے ہیں جی جی میں ایڈریس بتا تا ہوں نوئیڈا میں سیکٹر نائن

جی جی تو آپ ٹھیک ہے سر تو ویسے ڈیلیوری ڈیلیوری چارج کتنا پڑ جائے گا نوئیڈا تک کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تھینک یو تھینک یو آتا ہوں کل آپ کے شاپ پہ تھینک یو تھینک میں کل آتا ہوں